हाँ राजस्थान में कुछ विकलांग लोगों को संबोधित किया जाता है जैसे उनके अनुकूल खेलों को खेल कर इसे विकलांगों के लिए विकलांगों के लिए चित्रकला है जो वो चित्रकला को खूब बना सकते हैं और हमें चित्रकला के रूप में उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं जिससे उन्हें कभी ना लगे कि हम पृथ्वी पर हमारे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए चित्रकारी के रूप में वो अपनी आर्ट को कला को दिखा सकें और कुछ ऐसे अनुकूल खेल हैं जिनको विकलांग भी खेल सकते हैं जैसे चौंसर चौपाड़ शतरंज काफ़ी ऐसे खेल हैं जिनको विकलांग या कोई भी खेल सकता है और विकलांग लोगों को आजकल रनिंग मे भी बढ़ावा दिया जा रहा है विकलांग लोगों की स्पेशल रनिंग होती है जिसमें सभी एक जैसे होते हैं और अपने हिंसाब से दौड़ते हैं इसलिए उनको रनिंग में आगे ले जाया जा रहा है और उनको भी संबोधित करते हैं और खेल के प्रति उनका भी मान बढ़ाते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है